नमस्ते जी में तुसेंगी इक रेसपी बारै च सनाना चाह्नियां जेह्ड़े मिगी नेईं आंदी बनाने बार बार ट्राई करनी होनी आं जियां कि राजमां होइये मैम खाने च यार बड़े सुआद लगदे ऐ काफी जैदा शैल होंदे ऐ बट बनाने नीं आंदे उ'दे च काफी डिफिकल्टी आंदियां बड़ियां मुश्कलां आंदियां न उसी बनाने च जैदा सब्जियां समाई एह् दियां मतलब जैदा चीजां पौंदियां जियां कि कुछ होइया तनिया होइया जीरा होइया मतलब मुश्कलें मुश्कल ऐ बनाना केह् बोलदे मुश्कल ऐ काफी बनाने च जियां राजमां च पैह्ले पैह्ले सिक्खनी ते आ'ऊं बड़ी होनी बनाना बट केह् बोलदे सेही तरीके कन्नै हैनी सिक्ख पानी जियां कि में दिक्खेआ राम नौमीं गी बड़ी बारी बनाने बनांदे क्यों ओह् पैह्लें कड़ाई लैनेआं कड़ाई च तेल पांदे तेल फिर तेल च जीरा पांदे ऐ जीरा फिर गंड़ा चिरियै पांदे केह् बोलदे शैल चीरियै फिर उसी मतलब लांदे रौंदे जिने तक्कर नेईं पक्की आग फिर उ'दे च हल्दी हल्दी हल्दी लून होइया बसार होइये केह् बोलदे मर्चां होइयां एह् पांदे फिरी उसी शैल करिये लांदे

टैम होंदा उ'दा बनाने दा तांईं मिगी हार्ड लगदी शैल ते बड़ी लगदी केह् करां आंदी है नीं ऐ बनाने अ'न्नी आंदी ओह्दे बाद केह् बोलदे मतलब कि तुस ओह्दी रेसिपी ट्राई करी सकने काफी जैदा टेस्टी होंदी ऐ काफी जैदा सुआद होंदी ऐ पर मिगी आंदी अनी ऐ शैल करियै बनाने केह् पता बनांदे बनांदे टाइम लग्गी आंदा कदें राजमां बोआलने पौंदे कदें शैल करिये नेईं मेरे कोलां गलदे कदें शैल करिये अ'न्नी होंदे ओह् पकदे नीं शैल करिये फिर कियां बनंदी में सिक्खने दी कोशिश ते करनी राजमांआंदे नीं बनाने सिक्खनी ते काफी होनी ट्राई ते काफी करनी होनी पर फिर बी आंदे आंदे बी टैम लगदा ऐ तुसेंगी सनाया कि पैह्ले राजमां लैने बुआलना उनेंगी तेल बगैरा पाइने तड़का खाने च इ'न्ना सुआद ते होंदा पर मुश्कल होंदा बनाना काफी बारी बनाना में पर इनने शैल नीं बनदे जि'ने में बनाना चाह्नी पर में ट्राई करदी रौह्नी करदी रौह्नी केह् कियां बनाना कियां तामीं बनांदे तुस बी ट्राई करी सकने उ'दे आस्ते काफी जैदा सुआ द होंदी ऐ फिर बी ट्राई करदे करदे आंदी ऐ इ'यां स्टाटिंग कोला थोह्ड़ी आंदी ऐ तामीं ओह् पैह्लें ना दिक्खो तुस मठाइयां बनांदे काफी जेह्ड़ियां चीजां होंदियां पैह्लें तुस घार घार ही मिली जानियां तनिया तुस घार उगे दा होंदा ऐ तनिया ग्रांऽ एरिया च खास कर केह् बोलदे उ'दे बाद तनिया बगैरा जेह्ड़े तुसेंगी मसाले मुसले ते मिली आने घार ही जियां में तुसेंगी बोलेआ इ'यां करी सकने बस इ'यै ही तुस काफी अच्छे कन्नै सिक्खी सकने राजमां बनाने आसान होंदा पर में ट्राई करनी होनी सिखने च चलो ठीक ऐ फिर मेरा इ'न्ने तक्कर ही ऐ ओह् ठीक ऐ फिर